हमरा तऽ लोगोसँ मिलना जुलना बहुत बढ़िआँ लागैत छै आओर हम सोचैत छियै ऐसे सभदिन सभ काम करते हुए भी अपना दिनचर्याअर जे काम छै करते हुए भी सभसँ हमरा मिलना जुलना नहि मिलैत छी तऽ हमरा लागैत छै कि खाने नहि पचलौ छै आओर बहुत अपनो काम करते हुए भी लोकसँ मिलना जुलना हमेसभसँ बहुत खुशी बाध्य छियै आओर सभसँ तऽ मेन यही चीज छै समाजिकमऽ जिस परिवेशमऽ रहैत छी आओर अपनो काम करिते हुए भी ई कोइ जरूरी नहि छै कि हमे लोकसँ मिलबै तभिए हम खुश रहबय या नहि एहनो कोइ बात नहि छै आओर सभसँ हम खुशी मानैत छी कि लोकसँ दश आदमीसँ बीचमऽ दस मिनट बात करलियै सभसँ ये खुशी हम यही मानैत छियै आओर सभसँ भी लोगसँ परिरित भी करैत छियै एक जगह बैठलाकऽ बाद दू चारि पाँच आदमी रहय या एक आदमी रहय बात करलासँ ओकरो एक अलग दृष्टिकोण होइत छै आओर दू आदमी पाँच आदमी जब बैठय छै एक जगह तऽ हमरा बहुत खुशी होयत छै आओर हमर लोककऽ प्रेरित भी करैत छी बैठीके आपसमऽ बात करिलासँ दश तरहकऽ बातचीत होइत छै लोगअर कि लोगरऽ लिगा की समस्या छै हमरा की समस्या छै ओकरा बोललियै वहाँ समस्याकऽ हमरो कोइ निदान नहि करि दैत छै या हमरो कोइ खिलै नहि दैत छै भी एक जगह बैठलासँ खुशी होइत छै सभसँ मेन बात यही छै आओर हमे तऽ यही ऐसे तरहकऽ सोचलो छी आओर करैत भी छी यही लोकसँ सुबह उठीकऽ अपनो दिनचर्यासँ आबैत छी तऽ लोगरऽ बीचमऽ ही जाकऽ रऽ पाँच मिनट बैठलियै आओर डेली बैठय भी छियै